पयलीं बांयचें उदक आमी घडयेन राजूक घालून तो कळसुलेक बांदतालीं आनी कळसुली बांयद सोडून उदक काडटा आतां आधुनीक कारणाक लागून जायते नवीन नवे शोध लायला बायन आमी उदकाचो मोटर घालूंक शकतात ताका इलेक्ट्रिक्सिटी जाय पडटा तो मोटर घालून आमी डायरेक्ट ताकयेन चोड चोडोवन नळाच्या पायपाक कनेक्शन दिवं शकता